गोवा हें राज्य ह्या राज्यांक हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन ह्या धर्माचे लोक रावतात ह्या प्रत्येक धर्माचे आपले अशें वैशिश्ट आसा ह्या धर्माचे जे विवीध सण आसा ते मोट्या प्रमाणांत गोंयांत साजरे केल्ले वता गोवा हें अशें राज्य आसा ह्या राज्यांत वेगवेगळे राज्यांतल्यान देशांतल्यान लोक भोंवपाक येतात हें जें सगलें पर्यटक जें आसा ह्या पर्यटनाचेर या विवीद धर्माचो प्रभाव तांचेर खंय ना खंय तरी जाल्लो दिसून येता तेंचें राहणीमान तांची वेशभुशा हेंचे वयल्यान गोंयच्या गोंयची जी संस्कृती आसा ताजो परिणाम तांचेर जाल्लो दिसून येता क्रिस्ती धर्माची जी ओल्ड गोवा चर्च आसा तशेंच मंगेशी हें जें देवूळ आसा हांगा मोट्या प्रमाणांत लोक जमतात मंगेशीन वतना मंगेशीच्या देवळान वतना फूल आंग जें आसा तें धांपिल्लें जाय आनी हो हो जो रूल आसा तो सगळोच सगळी लोक जी आसा ती फोलो करतात मागीर तें गोंयचें आसूं गोंयचें भायलें आसूं किंवां इतर देशांतलें आसूं हो रूल प्रत्येक जाणा फोलो करतात तशेंच हल्लीच जाल्ली लयरायी जात्रा ह्या जात्रे ही जात्रा सगळ्या जात्रे पेक्षा वैशिश्टपूर्ण आसा त्या देवीचे आसले धोंड महा तांचे कडक आसलेले व्रत हे ताजें वैशिश्ट आसा तशेंच उज्यांतल्यान वचपाचें हें जें वचपाचें धाडस तें गण करतात आनी ह्या ही जात्रा पळोपाक खूब पयसल्ल्यान लोक येतात आनी हें एक गोंयचें वैशिश्ट म्हुणो आमी म्हणों शकता गोवा म्हणजे फक्त खाणें खावप नाचप इतलेंत न्हय तर गोंयच्या गोंयचें जें कल्चर आसा तें म्हणजे गोवा हांगाचे लोक सकाळी उट्टनाच सोरो पितात अशी जी जांची असो थोड्यांचो जो जी विचारसरणी आसा ती चुकीची आसा आनी जेन्ना ते लोक भायले लोक जेन्ना गोंयान येता आनी तांचे तेन्ना ते पळयतात तेन्ना तेनी ताणी जो विचार केल्लो विचार जे करतात ते चुकीचो आसा हें तांकां कळटा तशेंच गोंय खंयची खंयची संस्कृती आसा खंयचो कल्चर आसा हेंचे आत्मसात करता तांचो परिणाम तांचेर जाता तेंचे मागीर तांचे भाशेंतल्यान आसूं तांचे राहणीमान आसूं हितूंतल्यान गोंयची संस्कृती आसा ती दिसून येता डिसेंबर म्हयन्यांत खूब लोक जे आसा ते गोंयान येता तशेंच मे म्हयन्यांत स जे समुद्र आसात ताचे थंय बसपा खातीर देश विदेशांतल्यान लोक येतात